मैंने अभी क्या है कि एक कूलर खरीदा था वह बहुत ही घटिया कम्पनी का निकला है ना तो वो अच्छी तरह से हवा देता है और ना ही कु उसकी मोटर है जो पानी फेंकती है ना ही कूलिंग करता है और अभी तो क्या है इसकी मोटर भी खराब हो चुकी है